سفر کی منصوبہ بندی کرتے وقت میں عام طور پر درجہ ذیل اقدام کرتا ہوں تاکہ مشکلات کو کم کیا جا سکے اور سفر محفوظ اور آرام دہ ہو

میں سفر کا مقصد واضح کرتا ہوں چاہے وہ سفر تفریح کے لیے ہو کسی خاص مقام پر جانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے سامان کی تیاری میں ضروری سامان جیسے کپڑے ادویات پانی اور کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے تیار کرتا ہوں اس لیے اس کے علاوہ ایمرجنسی کے لیے کچھ اضافی چیزیں بھی رکھتا ہوں جیسے فشٹ ایڈ وقت کے منصوبہ بندی میں سفر کے لیے مناسب وقت منتخب کرتا ہوں اور اس کے مطابق روانگی اور واپسی کے اوقات کا تعیین کرتا ہوں تاکہ سفر کے دوران آرام کے لیے بھی وقت ہو بائک کے چین چیکنگ اگر میں بائک پر سفر کر رہا ہوں تو میں بائک کی مکمل چیکنگ کرواتا ہوں جیسے کہ تیل بریک ٹائر اور فیول کا جائزہ لیتا ہوں راستے کے اسٹاپس میں پہلے سے کچھ مقامات کا انتخاب کرتا ہوں جہاں پر میں آرام کر سکوں یا اگر ضرورت پڑے تو رک سکوں دوستوں اور فیملی کو مطلع کرنا میں اپنے سفر کے بارے میں دوستوں اور فیملی کو مطلع کرتا ہوں تاکہ وہ جان سکیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کس وقت واپس آؤں گا یہ سب اقدام میرے لیے ایک محفوظ آرام دہ اور مشکلات سے پاک سفر کو یقینی بناتے ہیں